میرے علاقے میں نوجوان طبقہ سے زیادہ کاروبار شروع کر سکتا ہے اس کے پاس توانائی نیا وژن اور سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہے پڑھے لکھے آدمی ہیں پڑھے لکھے شخص ہیں وہ نئے خیالات کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے نئے خیالات کے ساتھ نئے تجربات کے ساتھ کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پڑھی لکھی خواتین بھی کاروبار میں قدم رکھ سکتی ہے اگر انہیں مدد کیا جائے اور انہیں تعاون دیا جائے تو میرے علاقے میں روزگار کے موقع کم ہیں اس لیے لوگ خود کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ سب جانتے ہیں آپ لوگ بھی چھوٹے پیمانے کے کاروبار جیسے کپڑوں کھانے پینے کے اشیاء یا موبائل مرمت کا کام پنکھا ٹھیک کرنے کا کام جو بھی کام آسانی سے شروع ہو سکتا ہے وہ کام کرتا ہے اگر میں کاروبار شروع کرنا چاہوں تو آن لائن شاپ یا ای کامرس سے متعلق کاروبار کروں گی کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ گیا ہے اور لوگ آن لائن خریداری کو ترجیح دیتے ہیں یہ کاروبار کم خرچ میں زیادہ منافع دے سکتا ہے اس کے علاوہ میں مقامی ہنر مند افراد کے ہنر کو بازار سے جوڑنا چاہوں گی جسے دستکاری کپڑے یا کھانے کی اشیاء کو آن لائن بیچنا یہ سب میں اس کو سکھاؤں گی اس سے لوگوں کے مقامی حالات اور روزگار سدھریں گے اور ہنر کو بھی پہچان ملے گی نوجوان نسل کو بھی ایک مثال ملے گی اور محنت اور جذبے سے ترقی ممکن ہو سکے